हय हांव रिले रेस खूब फावटी धांवलां ल्हान आसतना स्कुलान आसतना आमकां स्पोर्ट्स डे बी आसतालो मागीर तशेंच व्हडले जातकर कॉलेजीनूय आसतालो तातूंत ही एक असली रेस आसतालीच आनी तशेंच बाकिच्योय खूब हंड्रेड मिटर्स टू हंड्रेड मिटर्स रेसीस आसताल्यो रिले रेसीन म्हाका दोन तीन फावटी तरी प्रायज मेळिल्लें आसा आनी एक्सपिरियन्स मज्जा येता कद्याक खूब जाणा लोक आसता तातूंत पार्टनर्स आसता म्हणटकर एकल्याचेरूच डिपेंडंट आसना बाकिच्यांचेरूय डिपेंडंट आसता की ते कशे धांवतात ते म्हजो कोण असो कोच मेंटर बी नाशिल्लो अशी स्वताच ल्हान आसतना ग्रावंडार खेळपा वचप धांवपा वचप तातुनूच तशेंच हांवें म्हजें ओन ओन केलां सो कोण कोच मेंटर बी नाशिल्लो म्हजो पूण मजा येता असली रेस जेन्ना आनीक कोणी फ्रेंडा किंवां आनी पार्टनर्स आसता तेन्ना असली रेसी खेळपाक ओर पार्टिसिपेट करपाक मजा येता ते प्रायज जायच अशें ना पूण दोन तीन फावटी तरी जिकलां हांव